ہمارے بہار کے تاریخ میں ابھرنے والے جو ہیں آریہ بھٹ جو کی ایک اہم میتھمیٹیسین اور ایک بہت بڑے میتھیمیٹیسن کے نام سے جانے بھی جاتے ہے اور ایک فلاسفر اور ایک ایجوکیشنلسٹ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں آریہ بھٹ جی کا جنم بہار کے نالندہ سائڈ کے کسی قصبے میں ہوا تھا اور وہاں پہ ابھی بھی نالندہ یونیورسٹی جو اپنے آپ میں بہت بڑی تاریخ کا محتاج نہیں ہے جسے ہم لوگ بہت اچھے سے واقف ہیں اس یونیورسٹی کے حال فی الحال میں جو جانچیں ہوئی آرکولوجیکل آئے وہاں جو پتہ چلا پتہ چلا تو وہاں کے وہاں پہ لپی اسٹون پہ لکھی ہوئی ملی اور بہت سارے ایسے آرکولوجیکل آرکولوجسٹ وہاں پہ ریسرچ کیے پرانے اتہاس کو کھنگالا دیکھا پرکھا سمجھا اور ہمارے سامنے لائے جو کہ بہار کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جگہ بھی ہیں جو تاریخ کے نام میں درج ہوتے ہیں ان کا نام اور بہار کے اندر ایک جو بہت برا چیز جو ہے پاپولیشن کے اوپر پاپولیشن کے اندر بہار کے اندر کچھ زیادہ ہی ہے جس کو لے کے ہمارے بہار سرکار نے بہت ساری یوجنائیں چلائیں اور خاص کر کے عورتوں کے اوپر بہت سارے یوجنا انترگت چل رہے ہیں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم لوگ کو جاگرک ہونا ہے بہار کے اندر بہت سارے مذہب کے لوگ رہتے ہیں بہت سارے ماننے والے لوگ رہتے ہیں جس میں سے ہمارے ایک سکھ عیسائی کا بھی ایک گرو جو نویں گرو یا دسویں گرو ہیں وہ یہیں پہ مدفون ہیں اور وہ بھی ایک اپنے آپ میں بہت ہی بڑی تاریخ کا اہم رول ادا کرتے ہیں بہار ایک اپنے آپ میں ابھرتا ہوا ایک ستارہ ہے جو کہ ابھی ہندوستان کے اندر میرے نالج کے اندر اترپردیش کے بعد بہار کا ہی پاپولیشن آف دا اسٹیٹ مانا جاتا ہے اور جہاں بہار کے اندر اڑتیس ضلعے ہیں اور جو کہ اتر پردیش کے اندر آئی تھنک سیوینٹی ٹو ضلعے ڈسٹرکٹ ہیں تو اس طریقے سے بہار میں بھی بہت ساری ایسی تاریخ ہیں جس کو ہم لوگ جانتے ہیں اور اس تاریخ سے ہم لوگوں نے بہت سارا علم حاصل کیا ہے جو کہ آنے والے جنریشن کو اور آنے والے دور میں اس چیز کو اس چیز پہ اپلائی کرنی باقی ہے جو کہ اچھی بات ہے اور ہمارے بچوں کو ہمارے نوجوان نسل کو یہ چیز کہ تاریخ کے ذریعے ہی پتہ چلے گی